हैलो सत्यम रेस्टोरेंटसँ बाजै छियै हम अहाँसँ खाना मङ्गेले रहल छियै रहलियै जाहिमे ऑर्डर केले रहिये माँस भात ऑर्डर केले रहियै जाहिमे अहाँके खानासे गन्ध अबै यऽ ताजा खाना कहके बसिया खाना भेज देलियै हँ ओयमे गन्ध आ रहलै है अहाँके स्टोर कीपर से रेस्टोरेंटके स्टोर कीपरसँ हमरा एगो शिकायत अछि की उ ऑर्डर लेलाके बाद ताजा खानाके जगह बसिया खाना भेज देलक हँ ओयमे बदबू आबै यऽ खाना से ताजा नहि छै उ अहाँके स्टोरसँ सम्पर्क करैके लेल एगो शिकायत करै छी हम हमरा या तऽ खानाके रिफंड कर दू या रिप्लेसमेंट कऽ के भेजू अहाँसँ हमर अनुरोध है की अहाँ करू आओर एगो चीज कह दै छी एकदम ताजा खाना कहके मतलब बसिया गन्ध आबैवला खाना नहि ककरो देबै अयसे अहाँके रेस्टूरेंटके शिकायत होयत आओर भविष्यमे एहन नहि काम करब हम जे शिकायत कऽ रहल छी ओ अहाँ सुनू चुप चाप रिफंड कर दू या रिप्लेसमेंट करके हमरा दोसर खाना ताजा खाना भेजू